मां जय झूलेलाल मां मध्य प्रदेश राज्य जी आहियां जंहिंमें हर प्रकार जा त्योहार मल्हाइजंदा आहिनि जीअं की थी वई दीवाली होली ईद क्रिस्मस मतिलबु हर चई था सघूं हिंदु मुस्लिमु सिख ईसाई हर प्रकार जा हिते हर माण्हुनि जा हिते तयोहार मल्हाइजंदा आहिनि जीअं हाणे मां ॻाल्हि थी कयां दीवालीअ जी दीवाली में छा थींदो आहे माण्हू नवां नवां लटा पाईंदा आहिनि और लक्ष्मी गणेश जी पूजा कंदा आहिनि पंहिंजे घरनि जी सफ़ायूं कंदा आहिनि पंहिंजे घर खे सजाईंदा आहिनि पूरो फटाका जलाईंदा आहिनि और मतिलबु ॾाढो बढ़िया फंक्शन हूंदो आहे इहो और त्योहार हूंदो आहे हिते माण्हू सभु ॾाढो ख़ुशि रहंदा आहिनि ईद थी वई हीउ मुस्लमान जो फंक्शन आहे ठीकु आहे ईद में माण्हू पहिले टीह ॾींहुं पहिले खां पियो रोज़ो रखंदा आहिनि जंहिंखे असां वृत चवंदा आहियूं उहो पंहिंजो रोज़ो रखंदा आहिनि ठीकु आहे उन्हनि खां पोइ उन्हनि जी ईद पूरी ॾाढी सुठे सां मल्हाइजंदी आहे और क्रिस्मस थियो क्रिस्टननि जो हूंदो आहे उन्हनि जो बि हुते चर्च में वेंदा आहिनि उन्हनि जी प्रे व्रे कंदा आहिनि जेको बि हुजे मतिलबु हर हिकु जातीअ लाइ हिते सुठो सुठो फंक्शन थींदो आहे और हिकु मध्य प्रदेश ई मूंखे लॻंदो अहिड़ो आहे जिते हर प्रकार जा त्योहार मल्हाइजंदा आहिनि हर प्रकार जा होली थी वई होलीअ में माण्हू हिकु ॿिए खे कलर लॻाईंदा आहिनि नवां नवां पकवान खाईंदा आहिनि उहो बि ॾाढो बढ़िया शइ आहे इते हर हिकु माण्हू मिली झुली रहंदो आहे बढ़िया त्योहार मल्हाईंदा आहिनि